جی ہاں بدقسمتی سے بعض مقبول ٹریکنگ سائنس پر پہلے کی بنسبت زیادہ گندگی دیکھی گئی ہے ٹریکنگ اور پیدل سفر کرنے کے شوقین افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بعض لوگوں کی لاپرواہی کے باعث ماحول کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے ان میں سے یہ ہے کہ ٹریکنگ کے دوران اپنے ساتھ ایک کچرہ بیگ رکھیں اور اپنا تمام کچرہ اس میں ڈال لیں راستے میں ملنے والے کچرے کو بھی اٹھا کر مناسب جگہ پر پھینک دیں یہ طریقہ کافی اہم ہوگا اور ریسائکل کرنے والے مواد جیسے پلاسٹک کی بوتلیں کاغذ وغیرہ ان سب کو الگ رکھیں اور مناسب جگہ پر ریسائکل کر دیں اور کھانے پینے کی باقیات کو قدرتی طور پر ضائع کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ لیکن انہیں راستے میں نہ پھینکیں انہیں کہیں دفنا دیں یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہوگا اور کیمپنگ کی جگہ کو صاف رکھیں وہاں کے وہاں سے نکلنے سے پہلے اسے اسی حالت میں چھوڑیں جیسے آپ نے پایا تھا ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب آپ گئے تھے وہاں صاف صفائی تھی لیکن جب وہاں سے چھوڑ کے آ رہے ہیں تو ایک طرف بوتل ڈال دی ایک طرف پنی ڈال دیا ان سب چیزوں سے گریز کریں صابن شیمپو کا استعمال کریں اور ہینڈ واش وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے پانی کے ذرائع جیسے دریا ہیں جھیلیں ہیں اور چشمے کو آلودہ نہ کریں وہاں سے کوئی کیمیکل یا کچرہ نہ لیں اس سے جارمروں کو انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایسے ٹریکنگ گروپ کے ساتھ جائیں جو ماحولیات کے تحفظ پر زور دیتے ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ایک ذمےدار ناگرک بنیں اپنی ذمےداری خود سنبھالیں ٹریکنگ کے دوران ہر فرد کی ذمےداری ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کچرہ اٹھانا پانی کے پانے کے ذرائع کو صاف رکھنا اور دیگر مصنوعات کا استعمال ماحول کی حفاظت میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور ماحول کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری چیز مثبت رویہ اور آگاہی ہے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ماحول کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے طرف سے ہر ممکن کوشش کرے کہ ٹریکنگ کے دوران کوئی نقصان نہ پہنچے